दिक्खो जे अस अपनी फसल इ'यां बचान्ने कि असें बड़ी मुश्कल होंदी इत्थें फसल बचाने अस मक्कां राहियां ते जियां असें मक्कें दी अस बड़ी भारी पैह्र करनी पौंदी मक्कें दी असें मतलबअद्धे शा ज्यादा पैह्र करनी पौंदी कुसै कुसै जगह् उप्पर तां अगर थुआढ़ी बाई चान्स जगह् सैंटर उप्पर ऐ तां उत्थै तुसेंगी पैह्र नी करनी पौंदी होंदी अगर थोह्ड़ी सैंट सैंटर च जगह् नी ऐ साइड उप्पर ऐ थोह्ड़ी जगह् ते उत्थें ते फ्ही तुसें पैह्र करनी गै करनी पौंदी उत्थें केह् करना कि साइडा साइडा दा कुत्तें बी बड़ने होंदे दिनें ते कुत्ते बचारे बारिश होऐ ते कुत्ते प्राब्लम होई जंदी ओह्दे उप्पर निक्के निक्के कोठू पाए दे होंदे उनेंगी अस गलांदे अस मन्ना मन्ने पाए दे हुंदे अस ते उप्पर कुत्तें उप्पर ते बन्ने जगह् जगह् दो त्रै कुत्ते बन्नू उड़े पैह्रा ते आपूं बी बाह्र बाह्र दिक्खने गी औना क्या कि बांदर कुक्कड़ियां खाई जंदे बंदर बोह्त परेशान करदे ते अगर कुसै दे डंगर शंगर आई गे ते ओह् बी साढ़ा बड़ा नुकसान करदे बट डंगर आस्तै ते चलो इक आदमी होंदी ही ऐ कन्नै कन्नै डंगरें आस्तै झल्ल दित्ता दा होंदा कंडे बड्डियै जूड़ियां बड्डी'रै ते ओह् झल्ल दित्ता दा होंदा अपनियां जेह्की फसल होंदी साढ़ी ओह्दियें साइडें साइ़़डें लाए दा होंदा डंगर हा दा बची बी जाह्ग बट जेह्के जानवर होंदे एह् बड़ा दुक्ख दिंदे जेह्के जंगली जानवर होंदे एह् बड़ा दुक्ख दिंदे बड़ी ज्यादा पैह्र करनी पौंदी इंदे शा बंदर ते बोह्त ज्यादा परेशान करदे ते फ्ही दिने ते चलो उनें परेशान कीता ते रातीं बी नेईं सौना दिंदे रातीं केह् करदे रीछ रातीं रीछ बोह्त परेशान करदा खुम्बै आई'र ते कुक्कड़ियां मरोड़ी टाई दी ते पूरी जेह्कियां कुक्कड़ियां होंदियां साढ़ियां तां फ्ही तुस केह् दिक्खो उनें फ्ही पूरा बरबाद कीते दा होंदा पूरा मिकी मिकी सारा किश ते फ्ही अस ओह्दे बचाव आस्तै केह् करने कि रातीं अस टीन होंदे लाए दे ते जित्थें साढ़ा घर ते घरा अंदरा रस्सी इक खुंड दब्बना ते उत्थें लाई उड़ना टीन ओह्दे कन्नै ते खूंड रातीं ओह् रस्सी खिच्चदा ते ओह् खुंड बजदा टीन बजदा ते थोह्ड़ा उसी डर होंदा ते कन्नै अस बड्डे मूंडू लेई औने ते अग्ग बालनी ऐ कैह् कि जेह्का रीछ होंदा ऐ इक अग्गीं शा दू दूर तकर नस्सी जंदा हां ते ओह्दे आस्तै अस रातीं अग्ग बाली ओड़ने अग्ग बालने ते फ्ही ओह् थोह्ड़ा ओह्दे हा बचाऽ होंदा साढ़ा ते नि ते बड़ा गै परेशान करदा असेंगी ओह् तुसेंगी केह् सनाचै कि किन्नी किन्नी घरै दी प्राब्लम होंदी ऐ असेंगी अपनी फसल बचाने आस्तै कैंह् कि असें कम्म ई इ'यै करना होंदा प्हाड़ें च साढ़ा कम्म ई इ'यै होंदा अपने कम्म मक्कां लाओ कनक लाओ सरेआं लाओ ते ओह्दी पैह्र बी तुस दिक्खो कि अज्ज इन्नी मुश्कल कन्नै ओह राह्नियां फ्ही ओह् गुड्डनियां इक बार गुड्डनियां दो बार गुड्डनियां ते अगर बनी बनाई फसलै साढ़ी गी खाई जा किश ते फ्ही असें किन्ना दुक्ख होंदा ते पैह्र करियै असेंई करना ई पौंदी ओह्दे आस्तै इयै तरीके दी अपनाने अस जेह्के तुसेंगी सनाए इ'यै बंदर आस्तै बंदर हा बचने आस्तै कुत्ते बन्नो आपूं चक्कर लांदे रवो बार बार ते रातीं रातीं खन्दा रीछ ओह् बड़ा दुक्ख दिंदा नेईं दिने सौन रातीं बी बार बार भेजना अग्ग बालो हां जी